मुंहिंजा नानाणा डोलिया में आहिनि त जॾहिं असां नंढा हूंदा हुआसीं पेपर जीअं ई पूरा थींदा हुआ असांजी मम्मी असांखे हुते मोकिले छॾींदी हुई कंहिं न कंहिं माण्हूअ सां जेको वेंदो हुओ त डोलिया में मुंहिंजा नानाणा आहिनि असां जंहिं महिल गर्मियुनि जो समय हूंदो हुओ असां हुते खटूं विझी करे सभु ॿारु ॿाहिर ई सुम्हंदा हुआसीं या त घर जे मथां जेका छित ठहियल हूंदी आहे शाम जो वञी असीं सभु ॿार हुते पाणी विझी ईंदासीं मारोट हूंदासीं पुफ़ट पाण में हिकु जेतिरा ॿार कमु उमिरि ॿार हुते वेंदा हुआसीं हुते वञी करे मस्तु मथे थधि थधि थधि हवा में सुम्हंदा हुआसीं सॼी जेका असांजी वेकेशन हूंदी हुई असां उहे हुते बिताए करे मामनि सां मामिनि सां फलूदा खाई दालि पकवान खाई मामी सां बाग में वञण शाम जो घणी मस्तियूं करे ईंदा हुआसीं त नंढ पणनि जो जेको उहो समय आहे घणेई प्यारो हूंदो हुओ हूअं मूंखे कॾहिं बि विसरंदो काने